मेरी लाईफ दियां दो मुवमेंटस प्राउड आह्लियां न पैह्ले ते आक्खा में जिसले डोगरी डिपार्टमैंट डोगरी डिपार्टमैंट च आई में पीएचडी कीती ओह् मेरे आस्तै मूवमेंटस मेरे आस्तै बड्डी प्राउड आह्ली मूवमेंटस ही में जिस फैमली चां आंदी ही मेरे पेरेंटस जेह्ड़े हे ओह् अनपढ़ हे बिल्कुल में बड़ी मेहनत करियै इस मुकाम तक्कर पजाएआ और दुआ एह्दे कन्नै कन्नै गै में पीचडी करदे गै में लिखने पढ़ने दा बी जेह्ड़ा ओह् कम्म जेह्ड़ा हा ओह् में जारी रक्खेआ उस दौरान गै में बड़े सारे सैमिनार में अटैंड कीते सैमिनार अटैंड गै नेईं कीते और दूआ गै में एह्दे कन्नै कन्नै गै में नी कीते सिर्फ ओह्दे सैमिनारें च में जेह्ड़े पेपर पढे़ और पेपर में पढ़ने दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा गै मेरा ओह् हा इक्सपीरिंस जेह्ड़ा हा ओह् इ'यां इ'यां बधदा गेआ ते ओह्दे कन्नै में कहानियां लिखियां जेह्ड़ियां बच्चें दियां जेह्ड़ियां इसलै स्कूलें च जेह्ड़ी अ कताबें च लग्गी दियां न ओह् क्हानियां ओर ओह्दे कन्नै गै में अनुवाद दा कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् बी बड्डा जैदा कम्म कीता और इक कताब मेरी जेह्ड़ी अनुवाद दी ऐ ओह् कताब जेह्ड़ी ऐ ओह् पब्लिश होई ओर इक नावल हा जेह्ड़ा डोगरी दा नावल हा उसी में हिंदी च अनुवाद कीता ओह्

प्रोउड दियां मूवमेंटस हियां में अपने आप पर ओर में अपने पेरेंटस उप्पर बड्डा गर्व महसूस करनीआं कि उ'नें बिल्कुल अनपढ़ होंदे होई मिगी कुतै बी ऐसी कोई मुश्कल नेईं औन दित्ती में स्कूल कालेज फ्ही युनिवर्सिटी उनें पढ़ने आस्तै भेजेआ

ते हून में अपना सारा ध्यान जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनी डोगरी भाशा च लिखने पढ़ने च में गुजारनियां ओर इस दौरान मेरी रिटायर होने दे बाद मेरी इक कताब जेह्ड़ी ऐ ओह् आई ऐ कवताएं दी उडन खटोला ओह्दे बिच्च जेह्ड़े मेरे कवतां जेह्डियां कुछ अपने लाईफ दे जेह्ड़े इक्सपीरिंस जेह्ड़े न ओह् ओह्दे च शेयर कीते दे न शेयर कीते दे न जि'यां आखदे न कवता जेह्ड़ी ऐ ओह् मनै दा इक अ तुस आखदे कि कोमल भावें दी इक लड़ी होंदी ऐ ओह् उ'ऐ जेह्ड़े में लाईफ दे जेह्ड़े जीवन दे जेह्ड़े इक्सपीरिंस जेह्ड़े न शेयर कीते दे न होर इक कताब मेरी जेह्ड़ी ऐ ओह् समीक्षा पर जेह्ड़ी ऐ ओह् कोई चौह्दां पंदरां कताबां न जेह्डियां न उं'दी समीक्षा जेह्ड़ी ऐ ओह् में कीती दी ऐ ते ओह् कताब मेरी इसलै जेह्ड़ी ऐ ओह् प्रैस बिच्च ऐ ओह् बड़ी जल्दी जेह्ड़ी ऐ कताब ओह् बी आई जाह्ग ते इ'दे कन्नै इक उपन्यास दी कताब जेह्ड़ी मेरी ऐ ओह् अनुवाद दी ओह् बी प्रैस बिच्च ऐ ओह् बी बड्डी जल्दी जेह्ड़ी ऐ दो कताबां मेरियां जेह्डियां कि हून इसलै प्रैस बिच्च न ओह् बड़ी जल्दी जेह्ड़ी ऐ ओह् पाठकें सामने आई जांङन एह् मेरे आस्तै जुसलै मेरी कताब कोई कताब जिसलै पब्लिश होंदी ऐ ओह् मेरे आस्तै इक गर्व दी गल्ल होंदी ऐ ओर में अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस करनियां कि में थोह्ड़ा जेह्ड़ा लिखी सकनियां